मध्य प्रदेश की संस्कृति पर बाहरी संस्कृतियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है मध्य प्रदेश मुख्यतः गोंडी राज्य है जहाँ पर गोंड प्रजाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं और उनका लोक नृत्य गोंदी नृत्य है और जिसे वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत करते है गोंदी नृत्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है लेकिन फ़िलहाल में वर्तमान में मध्य प्रदेश में पाश्चात्य संस्कृति हो गया और भी संस्कृति हो गया उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है गोंदी नृत्य आपको अब बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि आजकल लोग बाहर के जितने भी नृत्य होते हैं उनको अपना रहे जैसे कि कोई भी हो गया डी जे डी जे पर नाच लिया जैसे नाचना हो वैसे नाच लिया ऐसे कई चीज़ों ने मध्य प्रदेश की संस्कृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है न केवल इतना ही बल्कि मध्य प्रदेश का मुख्यतः भोज़न साधारणतः भोजन था जैसे कि पोहा हो गया बड़े हो गए समोसे हो गए लेकिन आजकल बाहरी संस्कृति जैसे कि यह लोग यहीं साउथ संस्कृति को अपना ले खाने में वह लोग आजकल इडली दोसा यह सब खाने लगे यह तो फिर भी ठीक है बाहर एकदम बाहरी देश पर चले जाते यह लोग अपने देश का भोजन छोड़ कर चायना के भोजन को ज़्यादा पसंद करने लगे हम खाएंगे तो नूदल्स खाएंगे मंचूरियन खाएंगे जो कि सबको पता है कि यह अपनी सेहत के लिए स्वास्थय के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है मध्य प्रदेश की संस्कृति में न केवल उनके नृत्य पर बल्कि उनके भोजन पर भी बाहरी संस्कृति का बहुत ज़्यादा असर हुआ है इसके अलावा और भी कई ऐसी प्रकार की चीज़ें आती है यहाँ तक कि हमारी पढ़ाई लिखाई पर मध्य प्रदेश की पढ़ाई लिखाई हिन्दी भाषा में होती है और हिन्दी भाषा बहुत ज़्यादा अच्छी भाषा है लेकिन आजकल लोग बाग हिन्दी को बोलने में शर्माने लगे हैं उनके हिसाब से हिन्दी बोलना यानि उनको गँवार वाली फ़ील गँवार महसूस होता है और लोग बाहर अंग्रेजी को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और अंग्रेजी को ही बोलना पसंद करते है जो कि गलत है तो मध्य प्रदेश की संस्कृति पर बाहरी संस्कृतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है